डेंगू ऐं मलेरिया जहिड़ा बुख़ारु मछरनि सां थियण वारियूं बीमारियूं आहिनि त पाण खे हिन जे लाए घणी वस्तुनि जो ध्यानु ऐं ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे जीअं के अगरि पाण खे जो इहो बुख़ारु थियो आहे ऐं जो आड़े पाड़े में बि हिनजी हिनजो वायरस ऐं मछर आहिनि त पाण खे घर में पाणी गरमु करे पीअणो आहे ऐं ॿाहिरां जो थिए तेसि ताईं न खाइणो आहे घर जी वस्तु घर जो अन्न खाइण सां बि पाण खे फ़ाइदो थींदो आहे ऐं ॿाहिरि जिते जिते मछर हुजनि हुन पासे वञण जो टालिणो आहे ऐं घर में बि मछर न थियनि हुनजो ख़्यालु रखिणो आहे ऐं घर जे आसिपासि जो जेको बि एरिया आहे उते साफ़ु सफ़ाई रखिणी आहे जंहिं सां की उहे मछर उते न थियनि घर में बि सभिनी खे पंहिंजो ख़्याल पाणि रखिणो आहे गरमु पाणी पीअणो आहे ऐं जीअं के पाणि पहिला ॻाल्हि कई के साफ़ु सफ़ाई हुजे उते इहा मछर थींदा कान्हनि त मेन त साफ़ु सफ़ाई रखण सां पाण खे हिन में इलाही फ़ाइदो थींदो आहे